पहिल बच्चा जब होइ छै तऽ ओकरा बहुत मतलब जादे देखभाल करै पड़ै छै ओकरा होइ छै तेल लगेनाइ नहेनाइ सोनेनाइ ओकरामे तनि मतलब जादे भीड़ होइ छै सबसे ओकरामे तकर बाद ओकरा बहुत देखभाल करै पड़ै छै ने ओन्ने जाइके मतलब ओकरा बहुत तरीकासे ओकरा राखै पड़ै छै गरमीमे गरमीसे ओकरा बचाइ पड़ै छै ओकरा बहुत ढङ्गसे राखल जाइ छै तब ने ओकर अथी होइ छै आओर ओतेक अथी तऽ नहि होइ छै लेकिन तनि गो ओकरासे छोड़ि देलासे बच्चाके बहुत दिक्कत होइ छै बहुत सब होइ छै ओकरा बहुत बढ़िआँसे देखभाल करल जाइ छै ओकरा टाइम टाइमपर खाना देना ओकरा टाइम टाइमपर खिलेनाइ पिलेनाइ ओकरा देखनाइ ओकरा अथी करिके बहुत ओकरा ढङ्गसे राखल जाइ छै नहि तऽ ओहिमे दिक्कत होइ जाइ छै बाल बच्चा बहुत भीड़के बात होइ छै ओ ओकरा हर चीजके ओकरा सुविधा देल जाइ छै नहि तऽ बच्चामे दिक्कत हो जाइ छै तुरन्त तनिगो रौदी करै छै तऽ बहुत तुरन्त बच्चाके सरदी खाँसी बोखार धरि लै छै तनिगो अथी करि दै छै तऽ ओकरासे बच्चाके दिक्कत हो जाइ छै इसी वजहसे ओकरा छै ने तनी ढङ्गसे राखै ले पड़ै छै ओकरा छोड़िके तनि खाना खाइमे लोकके दिक्कत हो जाइ छै ई मे दिक्कत हो जाइ छै ओकरा छोड़िके कहीँ जाइमे लोकके नहि बनै छै बच्चामे एतना परेशानी होइ छै कि ओकरा हर चीजके टाइम टेबुल चाही तनिगो मिस्टेक होइ जाइ छै तऽ बच्चाके बहुते डिस्टर्ब हो जाइ छै तऽ इएह इसी सब वजह जे छै ने तनिगो ओकरापर धिआन जादे दै ले पड़ै छै सबचीज तऽ करलाके बाद तबपर भी हो जाइ छै दिक्कत तनि बाल बच्चाके किएकि हो जाइ छै बच्चा सब अथी तऽ दिक्कत तऽ जरूरे ने हो जाइ छै एक बच्चाके जखने नाबुझनुक छै ओकरा बुझै ले नहि आबै छै छोटा बौआ खातिर तऽ बहुत बहुत दिक्कत होइ छै आओर पहिल बच्चामे तऽ सबसे जादे ही दिक्कत होइ छै किएकि अन्जान लोक रहै छै ओकरा ओतना बुझै ले नहि आबै छै ओतना ओकरा समझै ले नहि आबै छै तऽ दिक्कत तऽ होइए ने जाइ छै इएहमे फेर तनिगो ओकरा अथी रहै छै तऽ ओतेक दिक्कतके बात नहि होइ छै इसी सब वजहसे जे छै ने ओकरा अथी हो जाइ छै तनिगो तऽ आदमी रहै छै तऽ ओतेक दिक्कत नहि होइ छै नहि आदमी रहै छै तऽ बहुत दिक्कत होइ छै किएकि टाइम टाइमपर ओकरा दवाइ दारू आओर तनिगो रौदी होइ जाइ छै तऽ इसी वजहसे ओकरा तुरन्त अथी हो जाइ छै दिक्कत हो जाइ छै तऽ इसी सब कारणसे जे छै ने बाल बच्चाके बहुत दिक्कत होइ छै तऽ ओकरा इएह छै तनी गो रहै छथिन कोइ हुनका दे देलहुँ तनि अथी कएलक तनि देखभाल कएलक रातिके भी परेशानी हो जाइ छै बहुत सुतै नहि छै तनिगो कोइ चीजमे दिक्कत होइ छै किछु दरद करै लगै छै तऽ ओ खातिर परेशान रहै छै नहि सहीसे रहै छै कखनहु दूध नहि पी अथी होइ छै पिए छै तऽ ओहि खातिर दिक्कत हो जाइ छै हर चीजेमे मतलब दिक्कत हो जाइ छै छोटा बच्चाके रखना बहुत जे छै ने अथीके बात होइ जाइ छै तऽ आदमी रहै छै तऽ ओहि खातिर दिक्कत नहि रहै छै तब तऽ तनि देखलक अथी कएलक तब आओर नहि तऽ अपना खाना खेनाइ भी दिक्कत हो जाइ छै खाना खाइमे भी नहि अथी होइ छै बाल बच्चाके देखिते हुए ओकरा पहिले नहाबै छिए सोनबै छिए तेल लगाबै छिए तकर बाद तेल उल लगैके अपन ओकरा खिलै पिलैके सुतैके फेर साँझमे ओकरा तेल लगाबै छिए फेर ओकरा रातिमे भी होइ छै तऽ अथी करै छिए तब फेर ओसब ओकरा अथी करिके रखै ले पड़ै छै एनाहिते सबमे बहुत दिक्कत हो जाइ छै बाल होइए ने जाइ छै ईसबमे आओर फेर दोसरा तऽ अथी रहै छै तऽ ओहि खातिर ईसबमे नहि ओतेक दिक्कत होइ छै लेकिन ई मे बहुत दिक्कत हो जाइ छै किएकि बाल बच्चा जे छै तऽ बड़ी ओकरा जतनसे ने राखल जाइ छै आओर नहि तऽ तनिगो दिक्कत अथी हो जाइ छै तऽ बहुत बाल बच्चाके होइ छै तनि छोड़ि देलाके बात तऽ बहुत दिक्कत हो जाइ छै अपने दिक्कत हो जाइ छै ने तऽ इसी सब वजहसे छै ने ओकरा तनि ढङ्गसे राखल जाइ छै हर चीजके ओकरा धिआन देल जाइ छै हर चीजके ओकरा अथी करल जाइ छै नहि करतै तऽ बाल बच्चाके तुरन्त दिक्कत हो जाइ छै हेबे अथिए चलि अएलै तऽ बहुत जादे धिआन दै ले पड़ै छै ने नहि तऽ बहुत अथी हो जाइ छै ईसी सब वजहसे जे छै तनिगो दिक्कत होइ छै आओर ओकरा से अथीवला बात नहि छै लेकिन नहि तऽ पहिल जे रहै छै जकरा कोइ जानकार नहि रहै छै ओ बहुत दिक्कत होइ जाइ छै हमे आओर तऽ तनि अथी कएलिए तऽ नहि अथी होलै यहीसब कारण छै तनिगो बहुत भीड़ होबै छै बच्चा आओर अथी करैमे इएहसब वजह छै कि तब ओकरापर तनि जादे अथी करै ले पड़ै छै हर चीजके ओकरापर धिआन दै ले पड़ै छै नहि तऽ दिक्कत हो जाइ छै ने तनि कोइ रहल तऽ कम धिआन दै ले पड़ै नहि रहै छै तऽ अपने तऽ बहुत परेशानी हो जाइ छै कहीँ जाइमे भी अथी नहि होइ छै बाल बच्चा छोड़िके आओर जँ आदमी रहै छै तऽ ओहि खातिर लोकके ओतेक दिक्कत नहि होइ छै आओर जे नहि रहै छै तऽ दिक्कत बहुते ने हो जाइ छै एन्ने नै जाहो एन्ने गेलहो तऽ एन्ने अथी कएलक ओन्ने गेलहो तऽ ओन्ने मतलब परेशानी बढ़ले रहै छै ओकरामे तऽ होइ नहि छै जँ आदमी रहै छै तब तऽ एकदम टेन्शन फ्री ओ छै तऽ राखबे करतै कोइ दिक्कते नहि छै तऽ इएहसब ओकर वजह छै कि करतै तब अथिए ने होइ छै रहै छै ओहो अपन तनिक जेना जेना नमहर होल जाइ छै तेना तेना टेन्शन फ्री होल जाइ छै